असां साम्हूं सुबुह जो गोल मैदान ते सभु दोस्त पाण में पंधु पंधु पंधु कंदा आहियूं चालीह मिंट ऐं ॾाढी सुठी हवा लॻंदी आहे उन खां पोइ वरी थोरो ज़ोर ज़ोर सां पाण में गॾु खिलंदा आहियूं लाफ्टर थी वेंदो आहे उहा बि उन खां पोइ वरी पंज ॾह मिंट वेही विहंदा आहियूं वरी पोइ ॿाहिरि निकिरी करे नाश्तो पाणी कंदा आहियूं